ہميں يہ لگتا ہے كہ اسكولى تعليم كے بعد تمام طلباء تو نہيں ليكن بہت سارے طلباء اعلىٰ تعليم حاصل كرتے ہيں اور تاكہ وہ ايک اچھى ملازمت حاصل كر سکيں اور ان كےعلاوہ بہت سارے طلباء اپنے خاندانى كاروبار كو جارى رکھتے ہيں اور كچھ طلباء اپنے علاقے ميں نوكرى كے ليے جاتے ہيں اور كچھ دوسرى جگہوں پر نوكرى كرتے ہيں